देंगु लोमजानाय एबा मेलेरिया बे थाम्फैनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो माखासे राहाफोरबो लानांगोन जेरैहाय जोङो खाथियाव जे दैखौ जमा दोननो मोननाय नङा आरो दैफोरा जमा जायोब्लाबो बेवहाय जोङो केरासिन एबा ब्लिसिं पाउदारफोरखौ जोङो सारनानै होनांगोन आरो हरावहाय जोङो मुस्रि बोनानै उन्दुनांगोन आरो जोङो सरकारनिफ्राय जे मोननाय उदां ओरैनो फ्रि मोननाय जे जायखौ होननानै बुङो जोङो दिदिति बे दिदितिखौबो जोङो न'नि न'नि सिङाव आरो लोगोसे बायजोआव बेफोरावबो जोङो सारहोनांगोन अब्ला जाहाथे बे मेलेरिया एबा देंगु थाम्फैफोरा जाहाथे थैयो आरो बेनि बेनि बागैबो जोङो न'नि खाथि खालायाव दाखोर दालाफोरखौ जोङो जमा दोननो नाङा जमा जायोब्ला बे दाखोरफोरनिफ्रायनो बे देंगु थाम्फै बा एबा मेलेरिया थाम्फैफोरा सोमजियो जाहाथे बेफोरखौबो गेसाव गोफोननिफ्राय जाहाथे बारग'यो जाहाथे बे थाम्फैफ्रा एबा बे मेलेरिया थाम्फैफोरा फैनो हाया बेफोरनि थाखायनो जों बे खाथि खालानि दाखोरफोरखौबो जोङो खाथि खालाफोरावबो जों दाखोरफोरखौबो जमा खालामनानै दोननो नाङा आरो लोगोसे जोङो मा खालामबावनांगौ जे मा खाथि खालानि जे देहा फाहामसालिफोर बे फाहा फाहामसालिफोर जोंनि देहा फाहामसालिनि माखासे जे सुपारभाइस खालामग्रा बेफोरजों जोङो जगाजग खालामनांगौ अब्लानो जोङो बे बेमारनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हागोन एबा बारग'गोन